हँ शहरी ईलाकामे बड बीमारी होइ छै लेकिन गाँवमे हमे अर छियै नहि बिमारी फैलै छै बिहार एक बढ़िआँ राज्य छै यहाँ छै शहरमे बिमारी फैलै छै लेकिन गाँवमे हमे अर छियै बिमारी नहि होइ छै शहरके वातावरण ठीक ठाक नहि रहै छै कचड़ा कूड़ा चलते बिमारी मलेरिया गाँवमे साफ सुथरा हरा भरा पेड़ पौधा रहता है तो उनका स्वास्थ ठीक रहता है बेमारी से लोग बचता है जैसे शहरमे बहुत तरह का कठिनाइ होती है वहाँ रहने के लिए बहुत सा सारी दिक्कत होती है जैसे जो गाँव है वहाँपर बिमारियाँ नही होती है क्यूँकि हरा भरा पेड़ पौधा वहाँ जन्तु वहाँ पशु पक्षियो का वातावरण है वही है कि यहाँ गाँव ठीक है लेकिन हमलोग बिहार से हैँ बिहार बहुत बढ़िआँ जगह है हमलोग बिहार से हैँ आब राखि दियौ